अभी ओल है मकई है आओर धान है

बरसा तऽ हो रहलै हँ

अभी तो सबसे अच्छा सुविधा हैं मोटर के मोटर लगाबऽ मोटर लगबै लए ई नहि प्रभु सिंहके खेत हँ हँ हँ हँ कृषि वला लाइन लेने हतिए सस्ता परै छै ईसब मशीन के मुक़ाबला ईसब सस्ता परै छै

सात आठ रुपआ यूनिट उठै छै जादे प्रोफ़िट एहि मशीन के सरकार के सुविधा छै अभी मिलल है अभी जेबहू ने वहाँ पे हँ हँ ब्लॉकमे तऽ वहाँ पे मतलब एगो फ़ॉर्म देतू तोरा भरय लए साइट वइट पर अबै छै हँ तऽ ओहि फ़ॉर्म भरिके वहाँ जमा करियौ दू सए रुपैआ लेतौं हो जेतौं काम पाइप देतौं तोरा पानी ऊनी पटाबै ओटाबै लए कोई दिक्कत नहि हेतौं बढ़िऑं पाइप है ओ हय जानललुँ ने मतलब माटी उटी भरि गेलै हँ ओकरामे से पानी नहि जा पाबै छै सही से ओलमे हँ ओलमे तोरा एक चैनके निकालय लए हेतौं तऽ तोरा तीन बार पानी पटाबै के हेतौं

आओर मकइ है मकइमे वही चारि पाँच लागि जेतौं

मकइमे है थोड़ा सा जादा प्रोफ़िट है ओ छै पानी पटबै लए लेकिन जे जेकरा सुविधा नहि ने रहै छै लाइन के ओहि जगह पानि मतलब पटबै लए ओ हँ ओहो मशीन है बड़का पम्पिंग सेट है एक घण्टा चलाबैमे वही दू लीटर लगतों दू लीटर एक घंटा दू सए के तेले जरि जाइ छै

हँ वएह सॅं नहि ने है हरेक खेतमे व्यवस्था

बिजली ऑफ़िसमे जाके अहाँके कम्प्लेन करयके होतै कृषि वला सॅं ठीक